भिडिय' गेमखौथ' मिथिगौ बेफोर भिडिय' गेमफ्रा दङ आंबो मोनथामसो गेलेयो जेरै पाबजि दं मबाइल लेजेन्द दं ओमफ्राय क्लास अफ क्लेन्स दं बिदिनो दङलै मेल्ला माखासेखौ बुंजोबनो हाला आरो बेफोरखौनो बांसिन गेलेयो मानसिफ्रा पाबजिफ्राव जों बिदिनो गावलायनाय सिलाय लानानै गावलायनाय मबाइल लेजेन्दआव गावबा गाव हिर' बासिलायनानै माखौ लानो बेखौ गेलेयो आरो पाबजिखौथ' जों सानफ्रामबो गेलेबाय थायो गावलायो जों ओ बिदिनो गामिनि जों गेलेयो दस्रा जायगानि गेलेयो टुर्नामेन्त गेलेना थाखा खामायो आरो आं गेलेनानै गोबां थाखा खामायबाय आरो टुर्नामेन्त गेलेनानै एखम्बा बिदिनो दुइ लाख गाहाम मोनो दस हाजार गाहाम मोनो आरो बिरात गिदिर गिदिर मानसिफोर नाम जादा नाम जादा मानसिफोरजों गेलेफानो मोनबाय आङो दाइनाम'मोन मर्टेलमोन स्काउटमोन दाइनाम'खौथ' आं गोदोनिफ्रायनो गेलेफाबाय थानाय बेखौथ' सिनायखायो आङो आरो मर्टेलमोनाबोथ' एखेखा मर्टेल होननायखौथ' सिनायखायोना नोंसोरलाय बिसोरजों जों सानफ्रामबो गेलेबाय थाग्रा दाइनाम'मोनखौ मर्टेलखौथ' आङो गोदो फोरोंनाय बायदि जानाय एसे आंजों गेलेफायोमोन नालाय बिसोरो आरो मबाइल लेजेन्दावबो मेगाराउन्द बिदिनो युटुबारफोर जाजोबबाय आरो बिसोरो गासैबो आंहासो गैया थालांबाय गेलेला गेलेलाबोना बारा दा आरो सि अ' सि गेलेबाय थानांगौ सिअ'सिआवबो टुर्नामेन्त जाबाय थायो मबाइल लेजेन्द आवबो टुर्नामेन्त जाबाय थायो पाबजिआवबो जायो बिदिनो बिरात मोजां आरो नोंसोर गेलेनो रोंबा आखाइ स्पिद जायोबा मोजां गेलेनो होयो रियेल लाइफफोर बायदि मोनो आरो मोजां गेलेबायनाय रंजानाय जेन'बा मोनाफ्राव नोङो टाइम स्पेन खालामनो सानसुफ्राव फुटबल गेलेहैबाय फुटबल गेलेहैनानै न'आव ओरैनो थास्लाय स्लाय दसे लेखा फरायस्लाय फरायनो बायोबा भिडिय' होनायजों दसे ओरै बिदि खालामनाय ओरौ अमुक खालामनाय मानाय टाइम दिहुन दिहुन गेलेनो हायो आरो बेखौ एसे नायनानै एखम्बा थुर्नामेन जायोबा माखासेखौ दोनथ'नानै ओरै प्रेक्टिस होनाय खालामनो हायो आरो गोबां बिदिनो नोंनि अभिमदद लोगोनांनै नों खालामनो हायो आरो जेन'बा नों आं अमुक थाइमाव एथ' खालाम ओरै रखम खालामनोसै गेम गेलेनोसै भिडिय' गेम गेलेनोसै अफलाइन गेम गेलेनोसै बे नङाबा फुटबल गेलेनोसै भलीबल गेलेहैनोसै गोजां बोथोरबा भलीबल गोलोम बोथोरबा फुटबल उनावफ्राव फैनानै दसे न'फ्राव दसे क्लास अफ क्लान्स नायनोसै आं दसे नैबे वार जादों अमुक जादों ओरै नैबेहाय टुर्नामेन्त सलिदों नैबेखौ वार लीग सलिदों बेखौ होनानै एसे खामायनोसै आं ओरै बिदिबो थाहैबाय एखम्बा लुद'आव दस लाख गाहाम बिस लाख मोननाय बिदि फैनोसै आरो सिअ'सिफ्राव आरो पाबजिफ्राव एखम्बा रेंक पज खालामनाय उमुक रेंकआव लाङोबा नै ओरै रखम मोनोनो उमुक मोनो ओरै बिदि बिदि आरो बांसिन नामजादा गेमफोराथ' बे पाबजिआनो जाहैबाय फ्रि फायार मबाइल लेजेन्द क्लास अफ क्लेन्स रल्स रयस बिदिनो माबा दंलाजोबोलै होनजोबनोसो हाया रयेल क्लास दं माबा दं मा होनो एदिएफोर माबा माबि दङ बिरातनो जि टि ए फाइभ बिसोर नामजादा आरो आरो मेल्ला गिदिर गिदिर दङ बेफोरखौ जों बुंजोबनो हाला आरो एकदमबारे पिसिआव लायोबा पि सि बुंजोबलायनाय गेलेजोबनांगौबा आरो टेब्लेटफोरबाथ' नों हें जानानै दाइरेक्ट गेब्रुलाबायनाय बिदियावनो जाथारनोसै आरो जोंहाथ' मबाइल जोंहा आइफन आइफन फर्टिन प्र' मेक्स आव गेलेयो आरो बिदिनो पाबजि गेलेयो आङो सि अ' सि गेलेयो मर्टेलमोनखौ आं फोरोंबोनाय गोदोनोनिफ्रायनो बिसोरो बिदि गेलेयाबो जानो हागौमोन ना आं लेंहर लेंहर फोरोंबाय थायोमोन ना बिसोरनि बिमाजों आं गेलेहोनायनि बिरात सय सातबारसो रायजाबाय आरो दाइनाम'मोनाथ' बिफायानो फैनानै आंनि मबाइलखौ बुख्रुबना होलांबाय गोदो आङो बिहुआव आइटुइन्टिवानआव गेलेयोमोन नालाय मबाइल हमख्रुमना उनावहाय फैनानै बायना होफैफिनबाय रागानि खेत्रआव जादों गेम गेलेनायावहायनो बिरातनो आङो बिरात खोथा दं आरो बिदिनो गेम गेलेनायावनो जाया नङा जादों आरो गोबांनो बिदिनो दाय दस बुंजालाबायनाय मानसिफोरजों रायजानाय मानो बिदि जोंनि फिसालाखौ फोरोंनांगौ उन्दै बैसोआव लेखा फरायनांगौ बिदिनो ओंखायनो आं दा बारा गेलेला आरो टुर्नामेन्तफोर जाबा दसे बिदिनो मास मोनसे मोननै प्रेकटिस होनोसै गेलेनोसै बिदि खालामो ओंखायनो गोबाव गोबावजों गेलेनाय जायो आरो बिसोरो जाबाय बिसोरजों दा गेलेला आङो फोरोंना हरबाय गावसोरो बोरै बोरै गेलेयो गेलेथों दे होननानै दा आं ओरैनो टाइम पाससो गेलेबाय थायो लेंहरबा गेलेबाय लेंहरबा गेलेयो बिदिनो मोजां रोखोम गेलेला आरो टाइम पास खालामो ओरैनो दाथ' बिजनेस मावनायाव बिजनेसाव ओरैनो एखम्बा खामानि गैयाबा गेलेलाबायनाय मानाय जानोसै एखम्बा गेलेला बिदि जानोसै आरो दा दा बिदिनो जालांनांगौ जाबाय गेलेबाय भिडिय' गेमखौ आं बिरात मोजां मोनो बिदिनोसै नामजादा गेमखौ गेलेयो आङो मबाइल लेजेन्द गेलेयो जि टि ए फाइभ गेलेयो पाबजि गेलेयो आरो माखासे नामजादा बेफोरखौबो गेलेजोबो आङो दे होम्बा